देखू हम एक टा कैमरा लेलहुँ बीस हजारमे आ ओ कैमरा एक टा हमरा एक टा शादी रहए बेटाके ओहिमे ई कैमरा एतेक काज देलक आइ जँ भाड़ा करितहुँ तऽ बीसके बदलामे तीस हजार टाका लैतियै तऽ ओ कैमरा हमरा एतेक सुन्दर अथी कयलक जकर कि आब ओकर चर्चे नहि कयल जाय ओ कैमरा बहुत सुविधाजनक हमरा देलक बुझलियै की कहब ओ कैमरासँ बहुत काम होइए भाड़ा तऽ नहिए लगबै छी अपन यूजमे काम करै छी